मां जॾहिं नंढी हुअमि त मूंखे ड्रॉइंग ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ और नंढपण में मां इलाही सुठी सुठी ड्रॉइंग ठाहींदी हुअमि जीअं मूंखे ॻुड़ल जो गुल ऐं कनेर जो गुल ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ त मां मुंहिंजी हुन में आट ॾाढी सुठी हूंदी हुई जीअं सीनरी ठाहिण वण गुल फुलपतियूं और नदी ठाहिण पहाड़ ठाहिण घर ठाहिण पाणीअ में बतक तरंदा हुआ मथे पखियूं उॾंदा हुआ त मूंखे ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ और जॾहिं मां वॾी थियमि त मां इहो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जेको आहे इलाही वॾा मतलबु सुठा सुठा कोर्स आहिनि जंहिं में जेको आहे ॾाढो बढ़िया तरह सां ड्रॉंइग सेखारींदा आहिनि और अॻिते हुनखे वधण लाइ बि अॻिते सुठा सुठा कोर्स आहिनि जंहिं में ॿार पंहिंजा करियर ठाहे सघंदा आहिनि और इअं जेको आहे मां पंहिंजे लक्ष्य खे पाणि लाइ जेको आहे मां ड्रॉइंग में ही पंहिंजे लक्ष्य खे अॻिते वधाइणु चाहींदी आहियां और हुनजे लाइ मां कुझु बि करे सघंदी आहियां जीअं ड्र्रॉइंग जेको आहे मां हाणे थोरा कुझु ॾींहं अॻु में ई मां पंहिंजी ड्रॉइंग ठाही हुई जंहिं में हिकु माउ और पुट जी सिनरी हुई जंहिं में माउ पुट पंहिंजी माउ जी गोदी में वेठो आहे बिल्कुलु जीअं लॻे पियो कि हा बिल्कुलु साम्हूं सां आहे ऐं नज़र अचे थी पेंटिंग और हिकिड़ी मां ऑयल पेंटिंग बि ठाही आहे जंहिं में सीनरी आहे सॼा बिल्कुलु लॻे थो कि जीअं कोई गांव जो दृश्य आहे और बिल्कुलु सामने सां जीअं लॻे थो कि थी वियो आहे